अकार्डिंग टू माई कव्शन कि में कुत्थें कुत्थें जानां चाह्नी ऐ क जाना चाह्नी और की जाना चाह्न्नी जियां लाई लैओ मेरा ग्रां जित्थें अउं रौह्नी अऊं रौह्नी नम्बलै उत्थें साढ़ै ग्रांऽ बड़ी सारी जगां न जित्थें अस घूमनें गी जाई सकने जियां बसैंतगढ़ स्योज धार उत्थां दा उप्परे मतलव उप्परे गी जाह्गे तां कैलाश औंदा उत्थां दा सामनैं लब्भदा मिन्नी कश्मीर भदरवाह् गी आखदे अस ठीक ऐ एह् सारी जगा अगर तुस साढ़े राम नगर जियां बसंतगढ़ ऐ बसंतगढ़ इन्ना सैल एरिया ऐ अगर उद्दर शड़कां ठीक होई जान उत्थैं बाह्रा बाह्रा दा लोग औंन इयां बी आंदे पर बड़े घट्ट आंदे अगर बाईचांस उत्तें एरियै सड़कां सैल होई जान जियां अपनैं में पैह्लैं बी सनाया कि सड़कां बड़ियां खराब न अगर ओह् सड़कां ठीक होई जान तां इत्थें बी लोग घूमनें गी आन स्योज धार इन्नी सैल जगा ऐ तुस दिक्खनें आह्ली कि जियां जन्नत नी होंदी उस हिसाबे दी फोटो खचाओ तुस उत्तें मतलव इयां सकून दी जिन्दगी उप्पर बेहियै इयां ठंडी हवा इयां गै गंदटॉप बी बी जगा इन्नी शैल ते हून बसतगढ़ उत्थें झरनां उत्थें जगा उत्तें घर इन्ने शैल दिक्खनें गी मतलव इन्ने शैल मतलव की मन मोहक चीजां न उत्थें जियां हून तुस बाह्र दी गल्ल लाई लैओ कि बाह्र आह्ली जगा जित्थें अऊं जाना चाह्नी जैसे कि उज्जैन काशी जियां उत्तरा खंड जित्थैं हरिदवार जिसी आखदे ठीक ऐ उत्थें लोग अपनी मनम्तां पूरी करनें गी आंदे ते उत्थें अपनें उत्थें जेह्ड़ा पानी ऐ उत्थैें गंगा बगैरा न ते उत्थें लोग पाप बगैरा धुगदे आखदे इयां मन्दर मन्नेआं जंदा कि उत्थें लोग सनान करदे उत्त च डुबकी लांदे कि पाप जेह्ड़े न ओह् सारे उतरी जान ठीक ऐ हून तुसगल्ल लाई लैओ होर बी बड़ी सारी शैल जगां न जियां तुस गल्ल लाई लैओ भदरवाह् एह् बी साढ़े जम्मू च पौंदी एह् बी शैल जगा ऐ शैल प्हाड़ उप्पर बर्फ पेदी मतलव उप्पर टॉप पर जाओ तुस इन्नी सैल जगा ऐ सनराईज़ दिक्खो उत्थां दा सनसैट्ट सॉरी राईज़ बी दिक्खी सकने अगर तुस गेदे उत्तैं जिसलै सूरज मतलव तुसैं टैंट शैंट लाए दा उत्थें टैंट लाए दां ते उत्थे टैंट हाउस बिच्च तुस रैह् ने तां उत्थां दा उट्ठियै इन्नी सैल जगा ऐ इयां दिक्खनें गी इन्नी मन मोहक लगदी उत्थैं सामनै ते उत्थैं ते फ्ही उन तुस लाई लैओ श्रीनगर जिसी जन्नत बी आक्खेआ जंदा इत्थें तुस जाओ इत्थें दा फ्रूट जियां सेव होईया होर बी इत्थें ड्राई फ्रूड़स बगैरा मिलदे ते इत्थें जेह्ड़ा साढ़ा कश्मीर ऐ इत्थें सेब बड़े मश्हूर नै और इन्ने शैल इन्ने बड्डे बड्डे मिट्ठे सनानें आह्ली गल्ल नी ऐ ते उत्थें तुस जाओ कश्मीर बिच्च इन्नी शैल जगा ऐ सोनमार्ग दूध्द पत्थरी उत्थें मतलव नदी ऐ जेह्की झील ऐ ओह् इन्नी शैल उत्थें डल लेक उत्थें बी लोग इयां टूरिज़म आस्तै जंदे बड़े लोग जंदे उत्थैं दिखदे चीजां फोटो शोटो खचांदे बाकी चीजां बगैरा उत्थें पशमीनां शाल बगैरा होंदे कश्मीर दा पशमीनां शाल होर बी बड़े शाल न मिगी नां नी पता हैन ते मतलव बड़ा सारा किश आहनी सकने तुस उत्थां दा चीजां बगैरा फोटो सोटो खचाओ युनिवर्सटियां उत्थें इन्नी शैल शैल

होर बाकी तुस इत्थें जम्मू कोला बाह्र जाओ जियां हिमाचल ओह् बी दिक्खनें आह्ली जगा ऐ लोग उत्थें जांदे उत्थैं इक मन्दर बगैरा उंदें बी शैल शैल साढ़े इंडिया च बड़े स्हेई जगा मन्दर न जादै जित्थें तुस जाओ काशी महादेव केदारनाथ इन्नी शैल जगा ऐ उत्थैं बर्फ पेदी होंदी जिसलै बर्फ आह्लै टाईम जाओ तुस सर्दियैं ते मतलव इन्ना उत्थैं बड़ी शैल जगा ऐ ओह् बी ते तुस जाओ उत्थें मतलव एह् चीज़ां न फोटो शोटो खताओ इक यांजां होंदियां ओह् बी बनाई सकने और तुस कुत्थें जाई सकने कि जियां होर साढ़े रामनगर में सब्भनें शा जादा ट्रैवल करनां पसंद करनी अपनें ग्रां च जियां होईया बसतगढ़ स्योज धार में तुसेंगी पैह्लैं सनाया हा कि मिगी एह् जगां बड़ी शैल लगदियां कि के मेरे ग्रांऽ दे कोल न और दिक्खनें गी बी इन्नियां शैल न कि मतलव तुस सोची नी सकने उत्थें झरनां बगैरा बड़ा कुश थैंक्यू